हैलो नमस्कार मैम केह् हाल ऐ तुंदा बस ठीक मैम में तुसेंगी फोन करा दा हा में थोह्ड़ी ना लक्कड़ियां लैनी ही अग्ग जलाने आस्तै हां जी फायरवुड लैनी ही ते केह् प्राइस ऐ उं'दा अच्छा अच्छा ते मैम थोह्ड़ा सस्ता निं होई सकदा जे में ज्यादा लैनियां होन थोह्ड़ा सस्ता निं होई सकदा मैम मैम थोह्ड़ा रेट घट्ट करी ओड़ो हां चाली तक लेई लैओ में ज्यादा लेई लैगा फ्ही तुंदे कोला ते लब्भी जाह्ग न में लैने न कोई में सौ पीस लेई लैन्नां हां जी ते ट्रांसपोर्ट दा ऐ तुंदे कोल किश अच्छा अच्छा ते मैम कोल्ले कोल्ले धोड़ी लेई जां में तुंदे कोला एह् सवेरे लेई जां हां ते मैम फ्ही तुस सौ पीस कड्ढी ओड़ो मेरे आस्तै अलग ते में सवेरे आई जाह्ग किन्ने बजे तगर आं दस जारां बजे तक ठीक ऐ मैम ते किन्ने पैसे होई गे मिगी सनाई ओड़ो ते जां उत्थें आइयै गल्ल करी लैगे ठीक ऐ ठीक ऐ मैम ओके धन्यबाद मैम